हेल्ल' आगै मामोन नोंनो कै लिटार नांगौमोन सारि लिटार अ गाइखेराथ' दङ बुरजायानो आं ओरैनो माबायाव लांखायो नालाय हाथायाव लांखायो नालाय हाथायाव लांखायो नालाय देह जागोन दे माबाहाय आं हाथायावहा साथि थाखा लिटार फानहैयो नालाय ओमफ्राय दा गामिनि हिसाबै दे आङो माबा लानोसै पन्सास ताका लिटारै होबानो जागोन दे

अ अ अ मानो नांगौमोनबा गाइखेरखौलाय अ देह अ अ देह देह औ देह जागोन देह माबा आंना गाइखेरा लकेलसो ना आरो फिसायाबो देरबाय नालाय दाथि जाबोबाय मोजां जाबोबाय गाइखेरा लकेलसोहाय आंनिया लकेल ऐ जोंनिया गांसो जिगाबजोंनो होनाय जायोना दाथि फिसायाबो देरबोबाय नालाय इसे इसेयावनो नाङो दानिया मालाय दाथि जानायखाय जागोन दे नों दा दसे थानानै लांफैबानो जागोन आं सुनानै दोनगोन आं ओरैनोथ' लांनाया माबायाव लांखायो बेलासे दुइता बाजायाव थाङो नालाय ओं नों दा बार'तासोआव फैनानै लांफैबानो जाबाय देह नेगोन आं दसे ओंखामफोर जानानै फैबानो जाबाय अ अ देह अ दे दे होनबा दा नों खामानि फोजोबनानै लांफैबानो जाबाय दे होनबा दे आं दोन्थ'नोसै अ दे दे